उसके बाद जब मैंने टी वी मैंने पर्चेज़ किया मेरे पास जब टी वी पहुंचा तो वह उस स्थिति में नहीं था जिस तरीक़े के रिव्यू दिए गए थे मुझे और जिस तरह के रिव्यू मैंने उस पर आपके ऐप पर पढ़े हुए थे बहुत ही घटिया क्वालिटी का और बहुत बेकार स्थिति में मेरे पास टी वी पहुंचा हुआ है जिस क़ीमत पर मैंने टी वी लिया हुआ है वह क़ीमत मुझे चुकाने के बाद उसका मूल्य देने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यह बहुत अधिक मैंने मूल्य मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अधिक मूल्य दे दिया है मैंने कृपया कर सर टी वी की स्थिति जो इस तरह इस प्रकार की कि उसका रिमोट का सेंसर काम नहीं कर रहा है टी वी की इस्क्रीन डैमेज़ है टी वी ख़ुद डैमेज़ है उसकी पैकिंग अन बुरी तरीक़े से खुली हुई है टी वी जब चालू की जाती है तो उसमें सेंसर काम नहीं कर रहा है टी वी में जो प्लक्स लगाए जाते हैं उन प्लक्स में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरीक़े का रिव्यू दिया हुआ है उसमें और मैंने देखा भी है कि बहुत बढ़िया तरीक़े का रिव्यू दिए गए हैं लोगों द्वारा लेकिन सर मेरे पास जो प्रोडक्ट आया वह बहुत घटिया क्वालिटी का आया बहुत बेकार आया है सर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट मैंने लिया है कृपया कर आप वापस कर लें और मुझे उसका पूरा मूल्य वापस दे दिया जाए सर मैं और आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ और दोबारा सर इस तरीक़े का किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचिएगा एक प्रकार से जो आपने दिया हुआ है सर इससे आपकी बैल्यू डैमेज़ हो रही है सर कृपया करके आप प्लीज़ वापस कर लें धन्यवाद सर